हाँ जब हम छोटे थे छोटे छोटे बच्चों को साथ में ले गए हम भी तैरने लगे उनको सिखाना पड़ता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे पैरिए ऐसे नहीं अइसे पैरिए तैरना उनको सिखाया हम लोग धीरे धीरे ऊ सीख गए फिर बुड्डी मारना उनको सिखाया कि ऐसे नाक पकड़ के बुड्डी मारो और जमीन में पकड़त चले जाओ बड़ी दूर निकलो जाए इधर से उधर निकलो तो कोई कहा हम नहीं कर पाएँगे अरे आओ हम सिखाएँगे तुमको ऐसे सिखा देंगे तो उनकी नाक पकड़े ओ तनिक देर दाबे पानी के अंदर तो ही लोग कहे बस बस बस निकालिए तो उनको फिर निकाल ले निकालने के बाद अपन फिर उनको तैरना सिखाए कि ऐसे नहीं ऐसे तैरो ऐसे नहीं ऐसे तैरो छोटे छोटे बच्चन को हमने सिखाया फिर बाद में सयान बच्चे उसमें जाए लगे कहे दादा हमऊ के सिखाओ हमऊ के सिखाओ उन लोग सिखाए बताए उल्टा तैरना सिखाए उनको कि ऐसे नहीं ऐसे पैरो ऐसे नहीं ऐसे पैरो पैर ऊपर करो हाथ नीचे करो ऐसे ऐसे जिम पटकिए उसमें तो उल्टा पैर लेते हैं फिर ऐसे बुड्डी मारना है नाक पकड़ के अपन बुड्डी मारिन तो बड़ी दूर निकरे जाए इधर से उधर बहुत पार करके अपन वही में याँ जाते जाते अपन पार करके सबको सिखाया हम लोग सिखाकर फिर अपन ऊ सयाने होइ गए वई उनका सिखवै लाग दूसरे कै हियाँ अरे दादा सिखाइन नाए ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे वही उनका सिखवे लाग साथे में हमहूँ रहन वई सब गए सब लोग तैरना उल्टा सीखे फिर सीधे सीखे सब तना और खाना खाए के न जाओ नहीं तैर नहीं पाओगे उल्टी हो जाती है ये सब हुई जाता है कोई फूलने लगते हैं ते यही सब बात होती है तैरना कोई आसान नहीं है वो ही उसी तरह उसमें सब तैरते हैं उसके बाद अपन बड़े होए लगे वई अऊरेन अऊर सिखवे लाग अऊर सिखवे लाग बहुत लोग सिखवे लगें सिखवत सिखवत जब बहुत सयाने होई गे तो वई उनका सिखाइन उन उनका सिखाइन सिखवत सिखवत अपन चले रहे धीरे धीरे नदी में हम लोग जाते रहे फिर ई पार से ऊइ पार जाए लगे तो सब जाएँ न इसमें तो हम कहे नहीं तुम हमरे कंधे पर हाथ धर लो दूनो और चलो हम तैरेंगे उसी तरह अपन पैर पटकना तुम भी तो डबल होई के निकालेन ओनका ई पार तो ई पार फिर इधर से लाएन फिर दूसर लउंडन के लइ गैन हम कहेन आओ तुम अबकी आओ तो धीर धीरे कइ के उनका सिखाएन तो पहले कहि के हम नहीं तैराए पहले थोड़े पानी में है उनका तैराएन कि ऐसे करो ऐसे करो तो वे लोग करै लगे वऊ लोग सिख गे फिर लड़कियाँ जाए लागी साथ में नहाने गईं अरे दादा हम लोग बताओ हमहूँ के बताओ कैसे तैरा जात है उनको बताएन भई कि ऐसे ऐसे नहीं ऐसे तैरो ऐसे पैर चलाओ अइसे हाथ चलाओ तो सब लोग सिख गए फिर सिखै के बाद फिर अपन सयाने होइ गए बहुत बुड्ढी अपन पैरने लगी अरे भइया हमहूं के बताए देओ नदी में कइसे तैरत हो यूं कैसे उल्टा कैसे तैरत हो तो उनका बताइन कि ऐसे ऊपर घीट करो पैर ऊपर करो उल्टा पटको पैर और हाथ अंदर चलाओ तो ऊ भी तैरने लगीं ऐसे सब होता है तो उसके बाद अपन तालाब में यहाँ जैसे कोई गहरा तालाब होए मा बच्चे कोई बूढ़ने लगते हैं तो उनको निकालना पड़ता है तो जैसे हम तेर लेइत है चढ़ जने फांद परेन उनका ढूंढ ढांढ के हियाँ उहै में हप्प हप्प कै रहें पकड़ के हियाँ निकार के लाएन उनका उल्टा कइ दिहेन पानी में मुँहे ते निकरे लगा तब ऊ ठीक भै घंटा दुइ घंटा बाद होसे नहीं रहा उनका प्राण पेट में है पानी भर गा तो उल्टा कीन जात है उनका पानी पेट दाब दूब के निकाला जात है तब उही ठीक भै तो यहे सब होत हे अऊर कोई जैसे तैरइया भवा कहिन दादा अरे हमहूँ के बताए देओ फलाने दादा नीक तैर लेत हें उनसे हम सिखे रहन उनका बोला लाओ तो फिर हम कहे बोलावै आए दुइ तीन लउंडे पकड़ के लइ गे अरे बाबा चलो अरे दादा तनिक देर चलो अरे हुआँ सब लोग एकट्ठा हैं और तुम सबका सिखवत हो हमका नाई सिखै रहे हो हमऊँ के सिखै देओ चलै तो फिर बोलाइ लइ गए अपन भई फिर उनहुन सिखाएल सिखाए के बाद फिर ठीक होइगा